की अहाँ अपना गाँमके शैक्षणिक संस्थान पढ़ऽ लिखऽ के लेल की छै कतऽ कतऽ कोन संस्था छै तकरा बारेमे किछु बता सकै छी बता सकै छी हमरा गाँमके शैक्षणिक संस्थान बहुत बढ़िऑं छै हमरा गाँममे श्री उग्रतारा मध्य विद्यालय छै कन्या मध्य विद्यालय छै हरिजन मध्य विद्यालय छै संस्कृत हाइ इसकूल छै जिलावला संस्कृत महाविद्यालय छै प्रोजेक्ट इसकूल छै जाहिमे प्लसटू तक के विद्यार्थी तक के छै आसो देवी प्यारे झा छै ओहियोमे प्लसटू तक के विद्यार्थी छै शिक्षामे हमरा गाँममे शिक्षा जगतमे कोनो दिक्कत नहि छै हमरा गाँममे एहिठाम केमिस्ट्री जोग्रफी बायलोजी सबके बढ़िऑं बढ़िऑं आ बहुत अच्छा शिक्षकसब छथिन जे बढ़िऑं सए बढ़िऑं बिना पैसाके बच्चा अगर आबय पढ़य लए तँ पढ़बै लेल तैयार छथिन ओ कोनो एहिमे अथी नहि छै कते एहनो छै जे कोचिंग खुलल छै ओ पैसा के लिये खुलल छै मगर शिक्षा सौँसे बहुत सुन्दर एहन शिक्षा दै छथिन जे बाहर जायके कोनो नौबत बच्चा कए नहि पड़ि सकै छै बच्चा खूब सुन्दर सए पढ़ि सकैया बिना पैसाके बच्चा पढ़ि सकैया एहिठाम से व्यवस्था छै इसकुलोमे जाइयो अपनेँ तऽ मास्टर साहेब सब जे छथिन ओहो जे छथिन विद्यार्थीसब कए घेरै छै आरौ हमर घरपर पढ़य लए आ हमहुॅं हमरा मोन नहि लागैया चारिटा विद्यार्थी अगर सङ्गमे रहय लगमे रहबै तऽ हमरो मोन लागत शिक्षा देबौ बढ़िऑं बढ़िऑं विद्यार्थियो जे छे मासटर सहेब सब लग जाइ छथिन पढ़य लए आ बच्चा जे छै देख रहल छियै जे बनि रहल छै आ बढ़िऑं संस्कार बच्चा कए बढ़िऑं भविष्य भए रहल छै